हाँ हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस शहर में रहते वहाँ की भी काफ़ी चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं होता है तो हम लोग ये ऐसे ही एक शादी में जा रहे थे तब हमको किसी गार्डन का पता लगाना था तब हमने गूगल मैप की हेल्प ली थी हाँ बट अनफॉर्चूनेटली वो गलत था गूगल मैप ने हमको थोड़ा सा गलत रास्ता बता दिया था इस वजह से शॉर्ट से होते हुए भी हम लोगों को लॉन्ग कट से आना पड़ा और अगर बात की जाए स्वचालित अनुवाद की तो हाँ हमने इसका भी एक बार यूज़ किया था तो मुझे लगता कि वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा था आ फिर हम जैसे अगर आप लोगों से पूछते हुए जाते हो ना तो वो ज़्यादा एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ज़्यादा सही रहता है और ऐसे ही एक बार फिर मैं गूगल के साथ किसी मैंने रेस्टोरेंट का पता लगाया था हाँ उस टाइम हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर थे और गूगल हमारी उस टाइम काफ़ी अच्छे से गूगल मैप से हम लोग वहाँ पहुँच गए थे बिना किसी देरी के बिना किसी कन्फ्यूज़न के गूगल मैप जो है काफ़ी बार सही भी बताता है और कभी बार ये शॉर्टकट होते भी हमको लॉन्ग कट लेकर चला जाता है मैं गूगल मैप से ही काफ़ी जगहों पर जाती हूँ और उसको अच्छे से अब अपने लेवल से सोच लेती हूँ कि गूगल मैप का एक बार रास्ता देखने के बाद के उस रास्ते पर मैं कैसे शॉर्ट में पहुँच सकती हूँ गूगल गूगल मैप है वो हमारी काफ़ी मदद करता और हाँ यह काफ़ी हद तक सही भी है सही रास्ता दिखाता है बट कभी कभी थोड़ा सा लॉन्ग कट में दिखा देता है बाकी गूगल मैप हम लोग सब फॉलो करते हैं और यह थोड़ा सा सही रास्ता भी बताता है हम